जेनेबा सेल्फ हेल्प ग्रुपाव दंना गैया होनना सोंदों जेनेबा जोंथ' सेल्फ हेल्प ग्रुप थाखायो नालाय दङ आङो सेल्फ हेल्प ग्रुपाव माने माब्लाबा थाखा फैसा खस्त'आव दाहारफोर मोनोबा मोनब्र'बो आरो ग्रुपाव थायोबा सेल्फ हेल्प ग्रुपाव थायोबा माने नोंनि इमारजेन्सि नांगौबा मोनो आरो दा बिदिनो लानानै सहाय खालामनाय जायो ग्रुपाव थाबासो मोनो नालाय बांसिनानो थाखा फैसाखौ नोंनि नांगौआव रावबोथ' सहाय होनो हाया नालाय ग्रुपाव थायोबा सहाय जायो आरो ग्रुपावलाय दङ आङो लायोबो सम मोनसे पन्सास हाजार गाहाम लायो बेफोरखौनो न'नि नांगौआव थेखायाव सोलियो सेल्फ हेल्प ग्रुपआ बिराद निदान सुङो थानांगौ ग्रुपआ मोजाङै मोजां दा दसे सोलिगासिनो दं ग्रुपफोराबो गोदोथ' गैथारामोन सेल्फ हेल्प ग्रुप बै समाव सेल्फ हेल्प ग्रुप गैयि समावथ' गैथारामोन दा सेल्फ हेल्प ग्रुप थानायनिफ्राय इसे सहाय मोननायखाय न'खरफ्राबो मोजां जाबाय आरो नांगौ समाव मोनो नालाय फिसा फिसौ फरायनायावबो सम मोनोसै एखनबा दाउ अमा फिसिनाय ल'नबो मोनो ग्रुपाव थायोबा सेल्फ हेल्पआव जि दानायबो मोनो जि दानायनिबो ल'न मोनो मोजाङै मोजाङैनो सोलियो ग्रुप थाबालाय माथो बुंबावगोन